योगा को हमें ब अपनी दैनिक जीवनचर्या में उतारना चाहिए क्योंकि योगा करने से ना बहुत सारी बीमारियों का समाधान हो जाता है हम बीमार कम होंगे तो हम एक्टिव ज़्यादा रहेंगे काम ज़्यादा कर पाएँगे प्रोडक्टिविटी बढ़ जाएगी इसके लिए हमें डेली योगा करना चाहिए हमें ईज़ी वे में शुरू करना चाहिए फिर हम उसको इस्टीम लेवल तक लेके जा सकते हैं हमें प्रेक्टिस को कंटिन्यू रखना चाहिए बीच में ब्रेक नहीं करना चाहिए ताकि ये कंटिन्यूटी बनी रहे जब कंटिन्यूटी बनी रहेगी तो ही हम इसको अपने डेली जीवन में उतार पाएँगे इसके बिना नहीं उतार सकते हम योगा को डेली